हा हेलो हरि ओमु हा

हा हा हा कहिड़े क़िस्म जो कोटु खपेव शादीअ जे अच्छा कहिड़े रंग जो खपेव अच्छा कारो त अॼुकल्ह नथो हले हा हा सी ग्रीन आ माना इएं ब्लेक ब्लेक खे छॾे सी ग्रीन ब्लू हा हा हा अच्छा हा शिवाजी चौक ते आहे शिवाजी चौक हा हा हा हा सुबुह जे ॾहें खां राति नवें ताईं न आर्तवार ॾींहुं न बंदि हूंदो आ आर्तवारु ॾींहुं कान्हे तव्हां ॿिए कंहिं ॾींहुं ॾिजो ठीक आ ॿुधायो अच्छा हा अच्छा हा लंबाई अच्छा हा हा हा कींअं कीअं अच्छा हा कमर घणी पैंट जी रखां हा वीह अच्छा हं हं हा मिली वेंदव तव्हां हिकु ॿ दफ़ो अचिजो ट्राइ बि करे ॾिसिजो हा हा हा हा हा हा हा मथें हफ़्ते ताईं ठई वेंदव हा हा

न न तव्हां अची करे तव्हां इएं करे ॾिसंदव न पाए ॾिसंदव तव्हां जे मजे बि हिकदमि परफेक्ट ईंदव न तव्हां खे बि वणंदव हमेशा ईंदव पोइ हा हा हा हा हा शिकायत न ईंदव शिकायत जो मौको ई न मिलंदव हा हा ठीक हा हा बिल्कुलु हा ठीक आहे हा